तऽ ऑपरेशनमे सूजन होइ गेलै हँ अब दबाइ ओबाइ भी खाइ छियै हन तऽ नहि दर्द कम नहि होल

की कहलियै हँ हँ बढ़िएँ से रहै छियै फेर देखबे लए पड़तै हन की कहलहुॅं फेर देखबै लए पड़तै हन ठीक ठीक की कहलियै ठीक आओरो हमरा गाममे भी एक आदमीके मतलब

की कहलियै हन ठीक छै हन हम पैसा इन्तजाम करबै आओर द दवाइयो चलतै हन अखने से